हैलो नमस्ते तुस बेकरी आह्ले बोला दे हां जी हां जी मीं इक केक कराना हा नेईं शामी लोड़दा हा मतलब एह् ही कोई पंज छे सौ धोड़ी

असें वेज ही होवै ते ठीक गै रौह्ग

शामी एह् ही कोई पंज छे बजे ओके थैंक्यू